जेना तोता तोता अंधविश्वास नहि छै तोता जेना भऽ गेल चिड़ै कौवा ओ सब हमसब देखैत छियै बाधमे जहन रहैत छियै गाँवमे तऽ हमसब चिड़ै कौवा मैना सब बगुला सब बहुत चिड़ै अइ जेना सुगा हमसब सेहो पालैत छी सुगा एक हमर सबकेँ बहुत बड़का ई अइ अपना घरके सदस्य भऽ जाइत छै सुगा आओर कौवा कागके दाना देबऽके चाही पानि देबऽके चाही जेकरा भगवान देने छै ओ ऊपर पक्का पर व्यवस्था बना देलक जे कौवा काग आएत हमरामे पानि पीत किछु खाएत खाना सेहो धऽ दै छै बहुत आओर शहर सबमे तऽ बहुत व्यवस्था छै अहाँकेँ बिहारमे नहि एहि शहर सबमे तऽ देखैत छियै गाड़ी लगा कऽ सेहो दै छै चिड़ै चुनमुनी सबके खाय लेल आओर हुनका बहुत व्यवस्थासँ राखल जाइत छै चिड़ैके जेना सुगा सुगाके हमसब पोसैत छी एकरा पिजरामे बन्द कऽ के रखलहुँ ओ व्यवस्थासँ ओकरा भोजन पानि व्यवस्थासँ देलहुँ ओ पीलक एक सदस्य भऽ जाइया सुगा आओर ओकरा हमसब पोसैत छी चिड़ै चुनमुनी तऽ देखबे करैत छी एकर व्यवस्था बहुत सुन्दर छै आओर जकरा भगवान देने छै ओ बहुत चिड़ै चुनमुनीके खुअबैया आओर जकरा नहि छै ओ कहाँ से खुअतै